मां स्कूल में जामु पेंटिग्स सिखी आहे असांजे स्कूल में असांजो पेंटिग जो सर हुओ रवि सर उहो असांखे तरह तरह जी पेंटिंग ठाइण सेखारींदो हुओ मां हुन खे जामु असांजो गुरु माञींदो आहियां ऐं हुन असांखे जाम इंस्पायर कयो आहे पेंटिंग सिखण जे लाइ हुनजे करे मुंहिंजी पेंटिंग अॼु जामु सुठी थी वई आहे ऐं अॼु मां पेंटिंग में हिकु ऐक्सपट थी वियो आहियां ऐं मूंखे पेंटिंग करण जो जाम शौक़ु आहे मां मुंहिंजे घर में पेंटिंग ठाहींदो आयां ऐं दीवार ते लॻाईंदो आहियां पेंटिंग करण में रवि सर मुंजी जामु मदद कई आहे ऐं हुनजो मां जाम शुकुर गुज़ार आए पेंटिंग करणु मूंखे जामु वणंदी आहे ऐं रवि सर र मूंखे जामु अॻियां वधायो आहे पेंटिंग में उहे मुंहिंजे हथ पकिड़े करे मूंखे पेंटिंग सेखारी आहे